खाना कुकिंग अच्छा चीज छियै एगो हाउस वाइफ लेकिन अजुका जेनरेशनकेँ नहि पसन्द रहै छै खाना बनेनाय जे के तीन टाइमके खाना बनेतहु माँसभ बनै छलै लेकिन हमरा बहुत पसन्द यए खाना बनेनाय आब ई जे कहबै तीनू टाइम बैसि कऽ खाना बना से नहि यए लेकिन कहिओ कहिओ जेनाकि एक जनवरी आयल छलै ताहिमे बनेने छलहुँ हम पुलाव तखन कढ़ाइ पनीर नान आओर भी कइ तरहके गाजरके हलवा खीर ईसभ बनेने छलियै तऽ हम खुदसँ बनेने छलहुँ हमरा एहिसभ तरह अलग अलग व्यञ्जन बनेनाय पसन्दो यए अगर एना नहि कोइ बतेनिहार रहल तऽ यूट्यूबपर सर्च कयलहुँ देखलहुँ ई नहि ई चीज नीक लागल तऽ हम साँझमे जरूर बनेलहुँ एक दिन मोमोज बनेने छी आओर भी तरहके कोनो चीज अहाँ हमरासँ बनबाए लेबै तऽ बनाए सकै छी हम कोनो दिक्कत नहि छै लेकिन अजुका जेनरेशनकेँ नहि पसन्द रहै छै कारण हमरो हमरो भी कए गो एगो दूगो सङ्गी साथीसभ छै नहि पसन्द छै ओकरासभकेँ अलग अलग सभ ककरो किछो पसन्द छै ककरो किछो पसन्द छै हमरा खाना बनेनाय नीक लागैए मतलब बना सकै छी खाना जेनाकि